नमस्ते दीदी आइए बैठिए क्या चाहिए था आपको जी और कुछ जी जी ठीक है यह चलेगा ना यह वाला ठीक है मैं और दिखाता हूँ आपको दो तीन स्टॉक में रखे हुए हैं मैम यह वाला देखिए यह वाला चलेगा आपको तो ठीक है मैम यह क्या था कि यह आपको किस रेंज तक का कपड़ा देखना है पाँच सौ छः सौ का ठीक है तो क्या आप जिस प्रकार के कपड़े बोलोगे जिस क्वालिटी में जिस रेंज तक बोलोगे तो मैं आपको उस रेंज का कपड़ा दिखा पाऊँगा ना इसलिए आपसे पहले ही पूछ लिया रेंज तो ठीक है हाँ मिल जाएगा यह कलर का आपको परफेक्ट यही कलर में चाहिए न अगर अभी अब अब ये सीज़न चल रहा है तो येलो कलर में येलो कपड़ा अवेलेबल नहीं है नहीं पर मुझे देखना पड़ेगा मैं देख कर आपको बताता हूँ अगर होगा तो ठीक है वरना इससे फ़ीका कलर मिलेगा नहीं तो हल्का डार्क मिल सकता है ठीक ठीक छोटू वो वाली अलमारी में देख कपड़े हैं क्या वो वाले हाँ वही वाले नहीं नहीं नहीं वह जो कल एक दीदी आए थे उनको दिखाए थे ना उन वाला हाँ ठीक है वही वाला हाँ हाँ तीनों निकाल के ला दे देखिए मैम यह यह तो लेंगे न यह परफेक्ट लग रहें हैं न यह ठीक है तो अभी आप यह दूसरा देख लीजिए दूसरा अगर यह भी अच्छा ना लगे तो यह यह वाला देख लीजिए यह तो और बेहतरीन कपड़ा है यह अच्छा क्वालिटी क्वालिटी और कपड़ा है और मिनिमम दाम में भी आपको पड़ जाएगा ज़्यादा अमाउंट चार्जेबल नहीं होगा तो अभी अवेलेबल अभी तो फ़िलहाल में मैं आपको जितने दिखाया हूँ उतने ही अवेलेबल हैं और मैं देखता हूँ अगर होंगे तो स्टॉक में आपको दिखा पाउँगा मैं रुकिए जी अरे वह थोड़ा ठीक है ये भी सेम वैसे ही है पर यह थोड़ा महँगा कपड़ा है यह आठ सौ नौ सौ तक में मिलेगा आपको नहीं न जी वो क्वालिटी क्वालिटी में फ़र्क रहता है ना दीदी ये ये तीन महीने चलेंगे ये छे महीने चलेंगे ये पूरे एक साल चलेंगे क्वालिटी क्वालिटी रहता है नहीं तो आपको मैंने तीन सौ रुपये का भी दिखाया था पाँच सौ रुपये का भी ठीक है दीदी अगर आपको पसंद नहीं आ रहा है तो आप दूसरी दूकान में भी देख सकते हो कोई प्रॉब्लम नहीं है ठीक है न दीदी आप दूसरी दुकान में देख लीजिए मुझे दुसरे भी कस्टमर देखना है